सभसे पहिने खेती करयके रुचि जे हमसभ रुचि खेतके तरफ जे गेलै तऽ हमसभ जे खेती हम करब नहि तऽ हमरा अरके जीवन चलत नहि जीयब नहि तऽ ताहि लऽ कऽ खेतीपर हमसभ बहुत रुचि रुचि देलियैए आओर षष्ठम ख्यालसँ हमसभ खेती करै छी खेती नहि करब तऽ आखिर हमसभ अन्ने खा कऽ दि जीवित रहब ताहि लऽ कऽ बहुत ढङ्गसँ आओर रुचिसँ हमसभ खेती करै छी विशेषतामे हमसभ लगबै छी धान गेँहूँ मक्का मक्का आओर एहिके अलावा बिहारमे सभसँ बेसी फसल हमरा अरके होइ छै मक्का गेँहूँ आओर धान तीन चीज मूल चीज बिहारके यए ओहिके अलावा सब्जी हए सब्जीमे बैगन हइ कोबी हइ इएहसभ सब्जी विशेषतामे लगबै छी